मेरा फ्यूचर दा इ'यै ऐ कि में आर्मी च जाना चाह्न्नीं आं मिगी आर्मी बड़ी पसंद ऐ आर्मी दी यूनिफार्म आर्मी दी यूनिफार्म ओह्दा स्टैंडर्ड उं'दी सारा किश मतलब कि बड़ा गै शैल लगदा ते में ओह्दे लेई अपने फ्यूचर आस्तै ओह्दा मतलब कि प्रैक्टिस करै दी आं में सवेरे डेली जन्नी होन्नी आं फार्म बगैरा बी फिल्ल कीते दे न ते इक भरथी दिक्खी बी ऐ बी एस एफ दी बट ओह्दे बाद मतलब कि रनिंग बगैरा बी दित्ती बट में हाइट उप्परा मेरी हाइट घट घट्ट ही ते इसलेई मिगी कड्ढी ओड़ेआ उ'नें ते फ्ही ओह्दे बाद में एन सी सी जाइन कीती एन सी सी बी बोलदे न बड़ा बैनीफिट होंदा ऐ बगैरा बगूरा ते एन सी सी बी मिगी बड़ा चाऽ हा कि में एन सी सी करां एन सी सी बी करना कीती फ्ही में हून एन सी सी दा बी लग्ग सवेरे पैह्ले घर प्रैक्टिस करनी सवेरे रनिंग करना जाना घर आइयै ऐक्सरसाइज बगैरा सारा किश करना फिर एन सी सी दे फालो इन लग्गने एन सी सी बिच बी असेंगी बड़ा किश सखांदे फालो इन लगदे रम ऐक्सरसाइज करोआंदे बगैरा बगूरा ते मेरे मेरे मेरे भ्राऽ गी बड़ा शौक हा कि ओह् आर्मी च जाए उ'न्न बी बड़ी मैह्नत कीती उ'न्न सवेरे उट्ठियै बी तिन तिन तिन चार चार बजे धोड़ी मतलब कि रनिंग करनी बगैरा सारा किश ते हून ओह् मतलब फिर उ'न्नै बड़ियां भर्थियां दिक्खियां इक बार ते उसी कड्ढी बी छोड़ेआ ते उ'न्नै अपनी जेह्ड़े ओह्दे ड्रीम हा उ'न्नै छड्ढी ओड़ेआ कि नेईं हून मेरा नेईं होंदी में छड्ढी ओड़नी ऐ बट नेईं घरै आह्लें बी हौंसला दित्ता कि तूं करी सकनां तूं इक बारी होर ट्राई कर ते उ'न्न फिर दबारे रनिंग करना स्टार्ट कीती दबारा भर्थी दिक्खी ते ओह् आर्मी च होई गेआ इस टैम